आं सांग आं सांग हय हय सांग ताजे सद्या तुगे बांगडे आनीक सुंगटां आनी मोटे म्हळ्यार इसवण

किला तुका ठावजंड वान ठावजंड अ कमी म्हळ्यार तुका तूं डैली कस्ट तूं डैली कस्टमर म्हूण करया तुका आठशीं ना ना दोनशीं रुपया तुका हें दिला न्हू डिस्काव्णट ओके हय मेयटले मेयटले कांय प्रोब्लम ना हय आसा आसा धाडून दिता तेजे कडेन कितल्यां अशें जाय पडटलें तुका ओके ओके बरें आं मिडियम जाल्यार पुरो न्ही चड मोटे नाका तुका

हय आं बरें सांगता तुका हांव आनीक आनी कांय नाका न्ही तेंच जाय इसवण आनी बारीक कांय नाका हें तुका तें हें तुका भाजपा मेयळें फ्राय करपाक हुमणा बीन कांय नाका हय हय आसा आसा सगळें हा आमचे कडेन ते तुका फाय्व हण्ड्रेड पडटले तुका ते टायगर प्रोन्स जाय कांय बारीक बेश्टे कडयेक तुका कांय भाजपा बीन तीं ओके ओ तीं सवाय करून दिया तुका

आं आनी आ पय ते सगळे तुका क्लीन सगळे तुका हें करून धाडटा तेका एकस्ट्रा चार्जीस पडटा न्ही मटल्यार तुमका सुंगटां वाटो जाय जाल्यार तुमका शंबरां एक वांटो जालो न्ही सो तीन वाटो म्हळ्यार तिनशीं रुपया जाले आनी ते क्लीन केल्ल्याक एक पन्नास रुपया कित्याक तुमका आनी मागीर त्रास ना न्ही सगळें रॅडी करून तुमचे घरा कडेन पावयतले आमी हय बरें बरें बरें धाडटा